ہلو ڈیلیوری بوائے ہاں سر میں نے جو ابھی آڈر کیا تھا نا ایک پلیٹ چکن ٹکہ دو پلیٹ فرائیڈ رائس اور ایکسٹرا ساسیس اور میں نے ایڈریس دیا تھا محمد علی روڈ خیرآباد پلاٹ نمبر تیئیس سروے نمبر بائیس مالیگاؤں تو یہ ایڈریس نا غلط ہے مجھ کو ایڈریس کو نا تبدیل کروانا ہے درست کروانا ہے تو جو میرا درست ایڈریس ہے نا وہ ہے تاشکن باگ گلی نمبر دو الخبیب اپاٹمنٹ فلیٹ نمبر فور زیرو ون النور ہاسپٹل کے سامنے والی گلی میں یہ ایڈریس میرا کریکٹ ہے ہاں سر اس کو مجھ کو درست کروانا ہے